अॼु हिन ज़माने में असांखे ख़बरु आहे त योगा केॾो वॾो पंहिंजो महत्व ॾिनो आहे योगा करण सां केॾियूं तकलीफ़ूं दूर थियनि थियूं अॼु केॾी बीमारियूं खां छुटकारो मिले थो योगा करण सां असां केतिरी ई दवाउनि खां परे था थियूं योगा हिकु पंहिंजो ई महत्व ठाहियो आहे हर हिकु ज़िंदगीअ में अॼु वॾा हुजनि नंढा हुजनि बुज़ुर्ग हुजनि सभु अगरि पंहिंजे टाइम ते योगा कनि था त केतिरियों तकलिफ़ुनि खां दूर थी था वञनि बीमारियुनि खां दूर था थियनि कॾहिं न हुननि खे बीमारी नथी थिए अॼु ऐतिरे ऐतिरनि ॿारनि खे डिसूं था त ब्लड प्रेशर डायबिटीस शुगर माइग्रेन जी तकलीफ़ु थी आहे पर योगा हिकु पंहिंजो ई महत्व ठाहियो आहे योगा करण सां उन्हनि जूं तकलीफ़ुनि खां छुटकारो त मिले थो पर दवाऊं जो बि इहे न था वठी सघऊं